ہم دلی میں رہتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلی میں ایئر پولیوشن یہاں پہ کافی خراب ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں دیں قصبوں میں دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے وہاں پہ ریلیٹیوس وغیرہ بھی ہیں اور قصبوں کی بات اگر کریں تو ان کی وہاں کی بات ایسی ہے کہ وہاں کی ساری چیز ہمیں نیچرل ہوتی ہے وہاں پہ ٹریز وغیرہ ہوتی ہیں تو ہمیں آکسیجن وغیرہ کافی اچھا ملتا ہے وہاں پہ اور ہم کافی اچھی اچھی چیز دیکھتے ہیں اور بہت اچھا وہاں کا نیچر ہوتا ہے